गेलेमुफ्राव जोङो दानि बोथोराव जोङो नुनो मोनो माखासे गोबां साइन्टिपिकेलि जोङो बिगियानारि माखासे मेसिन फोरखौ आर्टिपेसियेल इन्टेलिजेन नि माखासे आगजुफोरखौ बाहायनाय मोनो गेलेनाय जायगाफ्राव जेरै माखासे पुटबल बायदिसिना गेलेनायाव जोङो केमेरा आरो गोबां गुबुन गुबुन जायगाफोराव आरो रेकर्ड खालामनो थाखाय जोङो आर्टिपिसेल माखासे ड्रन बायदिसिना आरो केमेरा बेफोरखौ जोङो बाहायनाय नुनो मोनो बेव गासैनिखौबो माखासे फांसन फोराव माखासे फांसन खालामनानै अट' फांसन दोन्नानै जोङो रेकर्ड खालामनाय जायो आरो बेफोर गासैखौबो जोङो नुयो आरो बिनि गेजेरजों जोङो गोबाङैनो बेफोरखौ जोङो नुनानै बेफोरखौ जोङो मावफुंनो हायो आरो जोङो बे खेबनाय आरो भिडिअ फोरखौ जोङो गोबां जायगाफ्राव रेकर्ड खालामना दोन्नो हायो आरो लाइभ जोङो गासिनोबो बुहुम मुलुगनां सावथुनखौ सावथुन सिस्टेम बायदियै जों बेफोरखौ जोङो दिन्थिनो हायो आरो नुयो आर्टिपिसियेलि सावन आरो बेफोर गासै नुथाइफोरखौ जोङो गासैनोबो नुजाहोनो हायो दिन्थिनो हायो बेफोर गासिखौबो मानोना आर्टिपिसियेल इन्टिलिजेन आगजुआ मानसि बाहायालासिनो गाव हारसिङै अट' मड दोनोब्ला गावनो हारसिं गासैखौबो नांगौ रोखोमै बाहायो आरो गावनो सालायजोबो बेफोर गासिखौबो जोङो नुनो मोनो आरो बेनि गेजेरजों जोङो बे माखासे गोबां माखासे खेलाफ्राव जेरै जोङो नुनो मोनो इन्टिलिजेन आर्टिपिसियेल इन्टिलिजेन खौ जोङो नुयो बाहायनाय जेरै माखासे गेम फोराव माखासे मिसिन फोरनि थ्रुयै जोङो बेफोरखौ नुयो आरो गेम फोर जोङो नुयो आरटिपेसिल इन्थिलिजेन जेरै माखासे जोङो नुनो मोनो जेरै माखासे गोबां जायगाफोर जोङो गेम गेलेयो जेरै मबाइल आरो माखासे कम्पिउटार बेफोराव जोङो जेरै गोबां माखासे अनलाइन गेम खौ गेलेयो बेफोरनि गेजेराव जोङो आरटिपिसिल इन्टिलिजेन बेफोर बायदि जोङो मानसि नांलायि बेफोर बायदि गेम फोरखौ जोङो गेलेयो बेफोर गासैनावबो आरटिपिसिएल इन्टिलिजेन बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै पाबजि बायदिसिना गासै बेफोरो गासैजोंबो मिथिसार जानाय आरो बेजों लोगोसे गोबां माखासे कम्पिउटार आरटिपिसियेल इन्थिलिजेन जों जोङो गेलेयो बेफोर गासैखौबो जों नुनो मोनो